हँ रोजगार तऽ अपना अर गाँममे नहि मिलै छै नहि छै कतऽ करबै रोजगार सब कोनो फैक्ट्री छै जे ओतऽ करबै गऽ जाकऽ बैसिकऽ नहि छै किछो करैवला नहि छै कोनो समय करैवला जे करबै गऽ भेटतै तब ने करबै आओर नहि भेटतै तऽ कतऽ करबै भेटै छै तखन ने लोक कतौ लगा देलक कयलक देलक जे गेल ओतऽ कयलक बैसल रहलहुँ घरमे कोनो रोजगारे नहि छै तऽ करबै की रोजगारेके कारण नहि रोजगार करै छै आओर कि करबै आओर कोनो काज रहतै कोनो रोजगार तकै छी जे कतौ भेट जेतै केओ लगा देथिन तऽ ओतऽ करबै बैसिकऽ आओर नहि लगेथिन तहन तऽ कोनो नहि करबै कि करबै लगबैवला छथिन केओ लगेथिन तऽ करबै जाकऽ आओर कोन रोजगार रहतै कोनोमे बचाकऽ टाइमो बचाकऽ जेबै दौड़कऽ कए एबै गऽ कोनो काज करबै तैयो रोजगारमे कोनो रोजगार मिल जाइ किछो मिल जाइ कोनो चीजमे करबै कोनो फैक्ट्रीपर कोनो काज मिल जेतै तऽ कए लेबै कोनो चीजपर मिल जेतै तऽ कए लेबै ओकर कोन छै मिलबे नहि करतै केओ देथिन तखने ने जेबै करै लए आओर नहि देथिन तऽ कोना करै लए जेबै दए देथिन हमसब गरीब आदमी दए देथिन तऽ चलि जेबै करबै बैसिकऽ आओर कोन छै